जोंनि ओनसोलाव जिनाखि दावबायारि जायगा बेवहाय जेरै जोंनि पिकनिक स्पट दं निज्लागुरि आरो बेबायदिनो आय फवालि आरो बेबायदिनो हाग्रामा दालां बेफोर बायदियाव जोङो दावबायनोब्ला जोंहा खर्सा नांगौ जोङो सासेयाव पाचस' हाजार खांनानै बेबायदि जाहैनो गोनां जायो जोङो बेबायदिनो जोंनि थाखाय खरस बेयाव खालामनो गोनां जायो जोङो बेवहाय आथिंजों थाङालाबा जोङो गारि लानानै बा गारिजों भारा लानानै जों थांनो बेवहाय जोंनो बेबायदि थाखा गोनांथि जायो पाचस' हाजार बेनिखायनो जों बेव पाचस' हाजार थाब्लासो जों बेवहाय दावबायनानै नायदिंहैनो हायो बेनिखायनो जोङो जोङो गोजान जायगायाव जोङो दावबाय लाङोब्ला थाङोब्ला बेबायदिनो जोंनो थाखा नांगौ सासेयावनो फाइभ टेन थावजेन सो बेबायदि जोङो थाखा खरस गारनो गोनां जायो जोङो गोजान जेरै नेपाल नङाब्ला बेबायदिनो सिक्किम बेफ्राव थानांगौब्ला जों गोबां खरस जोंसो जों थांनो हायो जोंनियाव थाखा फैसा गैयाब्ला जों बेयाव जायगा नायगिदिंहैनो थाखाय जों गोब्राब जायो बेनिखायनो जोंनियाव थायोब्ला जों बेखौ नायदिंहैनो हायो जायगा जि जायगाफ्राव थांनो गोनां जायो बे जायगाफ्राव जों थाखा थाब्लासो जों थांनो हायो आरो थाखा थाब्लासो जों बेखौ मावफुंनो हायो जोङो जोंनियाव थाखा थायोब्ला जोङो दावबायनो गोनां जायगाफ्राव जों नायदिंबायनानै फैनो हायो जोङो साख थाखाफ्रा जोंनियावहाय थाब्लासो जों बेखौ मावफुंनो हायो नङाब्ला जों बेखौ थांनानै गावनि गोसोखौ गोजोनग्लायहैनो हाया थाखा थायोब्ला जों नायनानै जों गावनि गोसोखौ गोजोनग्लायनो हायो नायदिंनानै फैनो हायो बिनि थाखायनो जोङो बेवहाय जों गोबां थाखा खर्सा खालामनो गोनां जायो जोङो गोबां बिबांनि थाखा थाब्लासो जों बेखौ मावफुंनो हायो दिनै जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो पिकनिक स्पट दिनै जेरै भुटान आवबो थांब्ला जोंनो बेव थाखा नांगौ जोङो थाखानि जों गेजेरजोंसो जों बेव दावबायलांनो हायो आं बेखौनो बुंना दोन्थ'बाय